جی ہاں ہم نے سفر کیا ہے اس مقصد سے بھی ہم نے سفر کیا تھا کشمیر کا ہم لوگوں نے سفر کیا تھا کیونکہ اک اک برف ہوتی ہے اسنوفال ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے فریج والی برف سے الگ ہوتی ہے یعنی جو آئس ہوتی ہے فریج والی جو برف ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے اور اسنوفال الگ ہوتی ہے ہم اسی کو اسی کے اسی مقصد سے اسنوفال دیکھنے کی مقصد سے ہم باہر گئے کشمیر ہم نے اس کو دیکھا ادھر ادھر گولا مار کے پھینکا مطلب کتنی سافٹ ہوتی ہے ایک دم اسنو مطلب بہت زیادہ سافٹ ہوتی ہے ہم نے اس کا پتلا بنایا بہت اچھا تھی وہ برف بہت اچھا ایک مطلب اچھے سے ہم نے فیملی کے ساتھ انجوائے کیا بہت انجوائے کیا اس برف کے ساتھ ہم نے مجھے بہت اچھا لگا کہ میں نے ایک مقصد سے سفر کیا یعنی برف کے لیے برف کو جاننے کے لیے ایک اسنوفال اور فریج والے برف میں کیا ڈفرینٹ ہے اس وجہ سے میں نے اس مقصد سے میں نے سفر کیا تھا لیکن جو برف تھی وہ بہت ایک دم سافٹ رہتی ہے اور اچھی رہتی ہے